जी नमस्ते नमस्ते कॉफ़ी चाहिए एक नहीं गर्म होना चाहिए

जी नहीं बस कॉफ़ी चाहिए

आपकी कॉफ़ी अच्छा नहीं था बहुत मतलब मुँह जल गया गर्म बहुत ज्यादा था मुँह जल गया और चीनी भी बहुत कम थी अच्छा नहीं कॉफ़ी था

नहीं अब ऐसे बनाएंगे तो कस्टमर भाग जाएंगे ना चीनी भी कम था मुँह भी जल गया थोड़ा मतलब अच्छे से बनाइए कैसा कस्टमर रखी हैं कि अच्छे नहीं बना रहे हैं नहीं अब लग तो रहा है कि अच्छा नहीं रखी हैं इधर उधर के उठा के आप फुटपाथ पर के रख ली हैं ओ अच्छा बना ही नहीं रहे हैं चलिए ठीक है और ठंडा ओंढा वगैरह रखी हैं जी तो ठंडा पिला दीजिए चाय तो अच्छा पिलाई अरे कॉफ़ी तो अच्छा पिलाई नहीं तो ठंडा पिला दीजिए ड्यू लेकर आइए

जी ये अच्छा है जी अच्छा है

कॉफ़ी अच्छा नहीं था आपका ठंडा पर अच्छा है और अगले बार से अच्छा से बनाना ऐसे बनाएँगी कॉफ़ी तो कश्टमर भाग जाऍंगे नही नही लग रहा है कि भाग जाऍंगे कश्टमर तो आपके कॉफ़ी पीकर

नहीं लग रहा है कि भाग जाएँगे ऐसा आप रखी हैं कश्टमर कि चाय इतना खराब बनाए हैं कॉफ़ी देखिए नहीं लग रहा है कि चाय भी खराब है